म्हाज्या आवडीची धांवपाची सुवात म्हळ्यार रोड हांव धांवतां तेन्ना रसत्याचो उपयोग करता किद्याक गाय म्हळ्यार रसत्यान रस्तो हो सपाट आसता आनी वाट आसली की फातर ऊंच सकल वाकडी तिकडी अशीं वाट आसता सो म्हाका धांवतां तेन्ना प्रोबल्म जावपाक शकता वाटेन धांवलो की तशाक लागोन हांव म्हाका रसत्यान धांवपाक चड आवडटा रसत्यान धांवतां तेन्ना एक लेवल आसलें की तूं तितलें जाम जायना टायर्ड जायना सो देट्स वाय म्हाका रसत्यान धांवपाक चड आवडटा तशेंच धांवता तेन्ना हांव एकटोच केन्ना धांवना हांव फ्रेडसां वांगडा धांवतां फ्रेड्स आसलें की तूं टायर्ड जाल्ले फ्रेंडस वांगडा वचप म्हळ्यार तूं टायर्ड जाल्ले सुद्दां कळपाचे ना वांगडा आमी गजाली मारीत वता रनिंग करता तेन्ना जांव फ्रेंडस आसप म्हळ्यार तेचो हेल्प मेळटा म्हाका धांवता तेन्ना म्हाका हेल्प जाता तेंचे रनिंग किंवा तेचें बाकीचें किदें आहा तें म्हाक हेल्प जाता रनिंग तें कंटिन्यू दवरपाक किंवा एकटो आसलो की कितेंय बोर जाता त्या टायमाचेर कित करचें म्हणून कळना थंयच स्टोप जाता किंवा चलत वस वयता अशें जाता रोडान मोस्टली हांव फ्रेडसांच्याच वांगडा धांवता आनी म्हाका खूब मज्जा येता लोंग डिस्टन्स म्हाका धांवपाक चड आवडटा जेणें करून हांव म्हाजो स्टेमिना आसा तो वाडोवपाक शकता रोंग लनिंग रनिंग केल्यार खंयच्याय मनशाचो स्टेमिना हो तूं वाडोवपाक शकता